जेना खेती करै छी तऽ ओकरामे जे खेती करैसँ आपदा होइए जेना आँधी आबि गेल पानि आबि गेल हे ई भए गेल हे ओ भए गेल ओहि खातिर हमर सरकार जे छथिन ओकरापर कुछ विशेष तऽ नहि कहल जाइ थोड़ बहुत ओकरापर ध्यान देलक यऽ जेना मकइके खेती करै छौं आँधी आबि गेल सब मकइ टूटि कऽ गिर जाइ छथिन जब अधकिचुए मकइ टुटि जायत तऽ ओकरामे तऽ कोइ काज नहि हैत कोइ लाभ नहि हैत ओहि खातिर ओकरापर विशेष ध्यान देल जाइ छथिन कि आँधी आबि गेल पानि आबि गेल तऽ ओकरामे नहि टुटै नहि अथि हुवै ओहि लए कऽ सभ किसान अपन टाइमपर खेती करै छथिन हे ई करै छथिन लेकिन मौसम तऽ चाहे प्रकृति तऽ अपन नहि छै ओ अपना पर काम करै छथिन ओकरा खातिर जे यऽ सरकार थोड़ बहुत लाभके राशि दै छथिन कि अहाँके खेत खेतमे खेतीके फसल जे नाश भेल ओकरा खातिर किछु लाभ दै छथिन एहिसँ थोड़ बहुत सरकार लाभ दैइए मकइके खेतीमे कि किसान जे छथिन